हमारे गाँव में खेती बहुत होती है और खेती करने के लिए बहुत लड़ाई झगड़ा और केस मुकदमा सब हो जाता है इसलिए कि सब रास्ते के लिए सब झगड़ा लड़ाई होता है और झगड़ा लड़ाई से हम को बहुत एलर्जी होती है और जब हम अपनी खेत को बोते जा बोने के लिए जाते हैं तो हमारे दर दयान बहुत झगड़े करते हैं और दांड मेड के लिए सबके बारे में झगड़े होते हैं हम जब नापते हैं उसके लिए और नापने के लिए सब बोलते हैं कि नहीं यह यह उधर गया इधर गया इसलिए सब मारपीट झगड़े लड़ाई सब करते हैं करने के बाद यह सब जाते हैं और केस कर देते हैं केस करने के सब बाद सब पुलिस आती है और आते ही थुपवाते हैं कि किसके बारे में किस के किस के किसके बात में किसके तरफ़ से झगड़ा हुआ है और मैंने बोला कि नहीं हमारे खेत की बोरिंग के लिए जोतने के लिए जाते हैं तो वहाँ सब लोग झगड़े करकर और हमारे भी हिस्सा है हिस्से के लिए सब दूसरे लोग बोल रहे हैं कि नहीं हमारे है हमारे कैसे इसका होगा और इससे हम नापते हैं तो हमसे सब झगड़े करते हैं और उसके बाद साहब बोलते हैं कि चलो इसके यहाँ नाप झोप करते हैं नाप झोप करते हैं तो इससे थाने पुलिस के लिए सब हवाले कर देते हैं और हम बोते हैं करे करेले बोते हैं तो उसमें करेले को बोकर उसमें पानी देते हैं पानी देकर उसे फ़िर हम डाल में भर आते हैं भरने लगता है तब उस सब लोग चोरी करते हैं चोरी करने के बाद में उसमें हमें भी और कोई दिक्कत नहीं गेहूँ बोते हैं गेंहूँ का बिया डालते हैं और बोते हैं बोने के बाद में हम उसमें पानी देते हैं खाद्य मारते हैं फ़िर वह पक जाते हैं तो उसे हम काटते हैं काटने के बाद हम उसे सुखाते हैं सुखाने के बाद में सब हमको बांध देते हैं बाँधने के बाद जब वह अपने से अपने बाँधने के फ़िर हम उसे ले जाते है मशीन में दाने के लिए डालते हैं फ़िर उसे हम पछोड़ते हैं बनाते हैं दाटी साटी फ़िर उससे निकलता है फ़िर बोते हैं हम धान धान बोते हैं तो उसमें पानी रोक देते हैं पानी देते हैं फ़िर उसे हम बिया डालते है फ़िर उपाही करते हैं फ़िर उपाई करने के बाद में फ़िर ले जाते हैं हम बीए को फ़िर पानी में रोपते हैं फ़िर उसे हम हर महीने में पानी देते हैं पानी देकर उसे हम खाद्य मारकर यूरिया ढाई सब देते हैं फ़िर उसे हम उपजा लेते हैं उपजाने के बाद में हम जब उपजा लेते हैं तो उसे पक जाते हैं तो उसे काटते हैं पीटते हैं फ़िर उसे उसाते हैं उसाने के बाद में जो अच्छा धान रहता है उसे अलग कर देते हैं जो बईया रहता है उसे अलग कर दे रहे हैं बइया को फ़िर उस बोरी को हम घाम में डालकर उसे सुखाते हैं सुखाने के बाद में फ़िर हम धान उसे ले आना बाहर फ़िर वह ले बाजरे बाजरे बोते हैं बाजरे में बोने के बाद पानी देते हैं फ़िर उसे हम लम्बे लम्बे जो अथफर होते हैं वैसे फर हो जाते हैं फ़िर उसे हम कटते हैं काटने के बाद फ़िर उसे हम बाल बाँधते हैं बाल बाँधने के बाद उसे फ़िर हम थ्रेसर में डालकर उसे डाल देते हैं दाने के बाद में फ़िर उसे हम घाम दिखाते हैं सुखाते है फ़िर उसे जो इच्छा करता है हम भैंस को दरिया बनाते या किसान पिसा दे या बाहर सब कुछ उससे हम कर देते हैं फ़िर उसे बाद बोते हैं हम लोग के लौकी को लगा देते हैं लौकी जब होता है तो उसे हम पानी देलते है में जो जूठा पानी लगा उससे डाल लेते हैं तो अच्छे से भर जाता है भरने के बाद में उसे हम तोड़ते है तोड़ने के बाद में उसे फ़िर छीलते हैं छिलकर फ़िर काटकर फ़िर उसे बना देते हैं फ़िर हम लगाते हैं आम आम फ़िर उसे बोते हैं फ़िर उसे हम लगाते हैं बोते है सरसों सरसों बोते हैं तो फ़िर उसे बिया छिलते हैं पहले फ़िर बिया छीलकर फ़िर उसे हम बढ़ाते हैं खाद्य उद देकर पानी देकर फ़िर उसे हम काटकर फ़िर वही घाम में सुखाते है सुखाने के बाद फ़िर ढाह देते हैं दाने के बाद में फ़िर उसे हम घाम दिखाकर उसा कर फ़िर उसे बोरी में कर के रख देते है फ़िर उसे खड़े रहते हैं खड़े रहकर कुछ काम कर देते हैं फ़िर उसे हम बोते हैं और जो जो बोते है तो जो को काटने से और फ़िर काटते काटने के बाद सूख सूख जाते है उसे फ़िर हम ले जाते हैं मशीन में मशीन में लेजा कर उसे हम फ़िर उसे पिसान पिसा देते हैं क्योंकि ताकि वह रहे तो कोई से पूरा काम कर दे यह करने के बाद में फ़िर बोते हैं टीसी तीसी बोते हैं तीसी फ़िर हम उसे बिया छीलकर उसे बोते हैं उप जाती है उप जाने के बाद में फ़िर उसे हम कटाई करते हैं कटाई करने के बाद में फ़िर उसे हम पीटते हैं पीटने के बाद में फ़िर उसे हम चाहे पिट ढाते हैं चाहे सब कुछ करते हैं करने के बाद में फ़िर मैं अच्छी तरह से